दिक्खो जी तुसें गी सारें गी पता अजकल्ल फोने दा टाइम ऐ लैपटाप दा टाइम ऐ कंप्यूटर दा टाइम ऐ पता गै ऐ तुसें गी ते अजकल्ल सारे लोक फोन उप्परा गै सब किश दिखदे लैपटाप उप्पर फार्म बी सारे लोक आपूं भरदे पढ़ने दी ते गल्ल गै छोड़ो तुस पढ़ाई च इन्ना जैदा बच्चे केह् आखदे उस्सी फोन उप्पर फोन गी दिक्खदे कि पैह्ले टाइम केह् होंदा हा कि बच्चे केह् आखदे उस्सी जि'यां मास्टर ने पढ़ाए दा होंदा हा उ'यां गै पढ़ी लैंदे हे जो बी पढ़ाए दा मास्टरै कोई कोई फर्क निं पौंदा उ'नेंगी कि स्हेई पढ़ाए दा जां गलत पढ़ाए दा पर अज्ज दिक्खो बच्चे इन्ने जैदा तेज होए दे इन्ने जैदा तेज होए दे कि केह् आखदे उस्सी पढ़ाने पढ़ाई दे टाइम उप्पर केह् आखदे उस्सी फोन खोल्ली लैंदे दिक्खदे कि मास्टर ने असेंगी केह् पढ़ाया असें स्हेई स्हेई बी पढ़ाए दा जां गलत पढ़ाए दा बट हून दिक्खो तुस मजे लोकें दे कि'यां केह् आखदे उस्सी ओह् करदे न